मुजफ्फरपुर जिलामे रहैत छियै बच्चासभ पढ़ैत लिखैत अइ इसकुल जाइए नीकसँ शिक्षा लैए आओर कूदै कारैए अपन भागो लैए नीक जँका अथी करैए आ सभचीज देखैए लोकोसभ देखैत छै जे बच्चासभ पढ़ै लिखैए साँझ भोर अबैए कूदैत कादै करैए आ करैत रहैए ओहीसभ चीज करैए हमसभ तऽ देखैत छी जे बच्चासभ की करैत छै नहि करैत छै ओहिमे बच्चासभ पढ़ै लिखैए कूदै ये पार्टो लैए अथी करैए आओर नीक लगैए हमरा देखय सुनयमे हमरासभके नीक लगैए जे बच्चासभ पढ़ै लिखैए जाइए साँझ भोर जाइए नाच गान करैए तऽ हमरासभके तऽ नीक लागैए आओर उएह नीक शिक्षा लैए आ देखैत छियै जे बच्चासभ पढ़ैए कि नहि पढ़ैए सेसभ करैए तऽ हमरासभकेँ नीक लगैए प्रोग्राम होइए तऽ हमरासभकेँ नीक लगैए अबैए तऽ देख सुनि कऽ हमरासभकेँ खुशी लगैए